हेलौ जों गुवाहाटीयाव सिरिया खाना साइन्स मिउजियाम आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटीआव बेरायहैनो नागिरदों जोङो गासै साब्रै मानसि दा बिनिखायनो किलमिटारआव बेसेबां लागोन